हम बिहार सरकार सङ्गहि भारत सरकारसँ ई अनुरोध करबनि जे उचित शिक्षाके लेल आओर जन जन तक शिक्षाके प्रचार प्रसार हो ताहिलेल अत्याधुनिक सुविधाके उपलब्धता आवश्यक अछि हम देखैत रहै छी जे कतेक विद्यालयमे बिजलीके अभाव अछि पानीके अभाव अछि उनका उपवेशनके अभाव अछि तेँ सरकारसँ ई अपेक्षा राखब जे सरकार एहि विद्यालयमे आवश्यक आवश्यकता जे अछि जे जाहिसँ छात्र नीकजकाँ अध्ययन करथि ओहिलेल हुनका अत्याधुनिक बेबस्थासँ पूरित करऽ पड़तनि विद्यालयके